आं दख'ना माइदिखौल' गान्नो मोजां मोनो दस्रा दख'नाफोरनिफ्राय माइदि गोनां दख'नाजों हाया जोंनि गामियाव आगर गिदिर माइदि गोनां दख'ना माथा गासिबो गासिबो मोनो न' खाथियावनो बयबो दायो आरो गान्नोबो जोबोर मोजां दखानाव बायनायनिफ्राय न'आव दानाय दख'नाया साबसिन जायो आरो गान्नोबो मोजां जायो गरम बोथोरावथ' जोबोर मोजां गामियाव गान्नाय गामियाव दानाय दख'नाखौ गानोबा दस्रा दख'नाखौ गान्नो जेबो मोजां मोना बिनिखायनो आं गामियाव दानाय दख'नाखौ जेब्लायबो बाइयो आरो बेखौल' गान्नो मोजां मोनो